जेना गायके गोबरके पानिमे मिलाकऽ हमरा परवेश द्वार मतलब दहलीज दुआरि भऽ गेलै तऽ दुआरि घर अँगना निपल जाइ छै हुनका मतलब गायके गोबरके शुद्ध मानल जाइ छै हमरा मिथिलामे ओइसँ माता लक्ष्मीके आगमन होइ छै हमरा मिथिला मे गायके गोबरके हमरा मिथिलामे शुद्ध मानल गेलैए आओर गाँव हमर माता अछि तऽ गौ हमर माता भेला हुनकर गोबर हमरा मिथिलामे अइ लए कऽ शुद्ध मानल जाइ छै कि गौ मातामे सभ देबताके वासना छनि आओर गौ माताके गोबर अति उत्तम आओर पावन मानल जाइए हमरा मिथिलामे जेना हमरा मिथिलामे गौके गोबरसँ घऽर आँगन दुआरि दहलीज मतलब सभ नीपल जाइए कि जे दीपाबली भऽ गेलै छठि भऽ गेलै अहाँके दुर्गापूजा भऽ गेलै

गौके गोबरसँ अति उत्तम चीज हमरा मिथिलामे आओर किछु नहि मानल जाइए किएक कि तऽ गौ लक्ष्मीके रूप भेलखिन अऽ गौके गोबर सँ घर अँगना निपनाए शुभ अति शुभ मानल जाइए हमरा मिथिला मे जेना गाय के गोबर के एते महत्व देल जाइए हमरा मिथिला मे कि गाय के गोबर गोत ई सभ हमरा मिथिलामे शुद्ध अइ लऽ कऽ मानल जाइए कि मरनी काल मे भी गाय के गोबर सँ हमर घाट निपाइए समसामे भी जाइ छियै तऽ हम अपन घाट निपै छियै गायके गोबरसँ गायके जे गौत भेल ओइसँ हऽ हमरा सभके मरनीके टाइममे हऽ बिधि हो होइ छै करम जेना महापात्र कंटाह ब्राह्मण पढ़बै छथिन तऽ ओइसँ बिधमे हमरा सभके कम अबै छै जेना गायके गौन्तके शुद्ध मानल जाइ छै हमरा मिथिलामे गोबरके शुद्ध मानल जाइ छै गौ माता हमर मिथिला मे हँ गौ माता के बिशेष दर्जा देल जाइ छै गौ माता के गोबरसँ अइ लऽ के निपल जाइ छै किया तऽ हमरा मिथिलामे कहल जाइ छै कि ओइसँ लक्ष्मीके प्रवेश होइ छै घर गृह के अन्दर अइ लअ कऽ मिथिलामे गोबरसँ घर अँगना निपल जाइ छै आओर ई मिथिलाके अति उत्तम बिचार आओर अति उत्तम सन्स्कार अछि जेकर कारण हमरा मिथिलामे गौ माताके एते महान मानल जाइ छै अइ लऽ कऽ हम अपना मिथिलामे गौ माताके एतेक महानता दै छियै आओर गौ मातामे तो सऽ सारा जगत सामेल छै आओर गौ मातामे सारा देवगण सामेल छियै तऽ गौ माताके अइ लऽ कऽ हमरा मिथिलामे सभसँ बिशेष दर्जा देल जाइ अछि